हेलो

केना केना होइ हइ हमरा तऽ पाँच छओ बेर वोट गिरेलियै तऽ वोट केना गिरबय छै

ओइमे आधार कार्ड आधार कार्ड लए लेबय अथी वोटरो आइ कार्ड लै छै आओर तब ओइमे अथी जे जे स्लिप काटि कए दै छै वोटरवला से दै छै आओर हाँ उ दै छै आओर तब ओइमे जे छै से पुलिसो रहय छै आओर गार्डो रहय छै पर्ची काटि कऽ देत पर्ची काटि कऽ देत आओर नाम पूछय कि जाहि नम्मरमे हेबय तै नम्बर अहाँ देबय ने तऽ कहतय चारि नम्बरमे देखय लए तऽ ओइ नम्बरमे देखत आओर तब जे छै से उ नम्बर जे छै से अहाँके जे छै से तब ई खोजि कऽ देत कहतय चौतीस बाइस तऽ ई उ अहाँके निकालि कऽ देत तहन अहाँ ललका बटन जाकऽ दबेबय आओर तब औङ्ग कि तब अँगुरीमे निशान लगाओत तहन कहतौ साइन करय छह कि नि निशान दै छऽ तब तहने दस्तखत करय हइ दस्तखत करत ने तऽ निशान लेत निशान दैलऽ पड़त आर तब अँगुरीमे अथी लगाओत आओर हाँ स्याही लगाओत तकर बाद जे छै अन्दर जाकऽ आओर मुखियावला जे मुखियावला मे पर्ची दै छै ओइमे पाँचटामे मोहर मारय पड़त मुखियाके अलग सरपञ्चके अलग समितिके अलग वार्ड मेम्बरके अलग आओर हाँ जिला परिषदके अलग ओइमे पाँचगोमे मोहर मारय लए पड़त आओर अथी जाहिमे मुखमन्त्री जे हइ छै ने तऽ ओइमे जे ओइमे जे छै से एकटामे मोहर मारय लए पड़त या नितीश कुमारके दियै कि लालूके यादवके दियै की आओर ककरो दियै अदरवाइजके दियै

प्रधानमन्त्रीवला मे एकैटामे दै लए पड़त बी जे पी के दै लए पड़त हाँ ओइमे जे छै से बटन दबाबयवला सिस्टम छै ओइमे मोहर मारयवला सिस्टम नहि हइ छै आओर उ पीप बोलतय ओइमे ललका ब बटन बोलतय ओने हाँ नहि जोरसँ दबेतय हल्कासँ दबेबय तऽ नहि जायत जोरसँ दबेबय ने तब इहे ने ओइपर चढ़ि जेबय अहँ नहि रोस लगय छै तऽ चढ़ि जेतय कहलक हँ जोरसँ दबाबय लए तऽ चढ़ि जाइ छै हाँ हाँ उ देखबय जााहि छाप पर देबय ने ओहि छाप पर वोट आबि जायत हाँ जे इच्छापर वोट देबय कहियो नहि देलियै लै गेलहुँ तऽ दू हजार की कहय छै अथी निनावेये आरसँ वोट दै छियै अन्ठानवे निनावेसँ वोट दै छियै हमरा आर के नहि तऽ अहाँ आरके देशके नागरिक की जानबय जे अहाँ एते वोट नहि दए सकलियै सरकारके देशके नागरिक हेबे नहि करबय अहाँ आरके तऽ अहाँ आरके धरतीपर जे बोझे ने एकटा छियै यौ राखू ठीक छै राखू